आं मिथिनायाव जोंनि खाथि खाला फरायसालिमाफोरा जाबाय बा जोङो मिथिनो मोनो बडलेण्ड इउनिभार्सिति आरो दा कक्राझार गभ कलेजखौबो जों जाबाय होन्नानै जोङो खोनानो मोनदों दा जोंहा आंहा दा बे आंनि नखरनि फरायनाय बाहाय गैथ'वा मानो होन्ना बुङोबा आंना फिसालाया बिएससि खमप्लित जानानै दा कचिंसो लाहैदों दा बिनिखायनो आंनि फंबाइनि फिसाजो बेबो दिग्री फाइनाल होनानै दा सुपार फिफ्तियावहाय सेलेक्त जाबाय दा एपिएससि नि थाखाय फेपारेसन गहाटीयाव थांसिगोन आगष्टनि एक तारिखालागै दा बर्तमान आं आंनि नखरनिफ्रायबो बे फरायसालिमायाव फरायनाय गैथ'वा बिनिखायनो आङो आंनिफ्राय आं बेखौनो दुखु फोरमायनाय दा जाहाथे जोङो खाथि हिसाबै जोङो बे फरायसालिमाफोराव फरायनो हायो गोजानफ्राव थाङाबालानो जोङो बे जायगायावनो जाहाथे जोंनि नखरनि मानसिफ्रा हाय फाय नङाब्लाबो जोङो पाब्लिक गारिजों थांनानैब्लाबो बाहाय फरायसालिमाफोराव जोङो थांनानै फरायनो हायो आरो जोंनि कक्राझारा लकेल हिसाबै जोङो बेखौ सानो दा आंहा आंनि बुंनांगौवा बेनो आंहा दा दुखुनांथाव आंनि नखरनिफ्राय दासिमबो बे इउनिभार्सितिसिम सहैथ'वाखौ ना माने सहैसिगौमोन दा बेबो मोनसे कचिं लाइनावसो फरायहैगासिनो दङ दा आङो बेखिनिखौनो आङो बुंबाय आंहा बे फरायसालिमायाव नखरनि दासिम फरायनाय रावबो गैथ'वा आरो आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनैनि बे आंनि बे बिबुंथिखौ आं बेसिमनो फोजोब्बाय